हांव एकदां कॉपरेटीव बँकेंत कामाक आसतना चुकून हांवें डे क्लोज केलो मंथ एंड आसलो त्या दिसा हांवें तो बेगीनूच क्लोज केलो आनी थोडीं ट्रांसेक्शनां मारपाची उरलेली ते एजंटांनी मातशें लेट हाडून दिलीं मागीर मॅनिजराक हांवें सांगलें की अशें अशें जालें हांवें क्लोज केलो मंथ तर ताणें कांय म्हणूंक ना ताणें म्हाका सांगलें बॅकअप घेतला जाल्यार रिस्टोर कर आनी देवाच्या हेतून हायेन बॅकअप घेतलेलो क्लोज करचे पयलीं म्हणून तो म्हाका रिस्टोर करून तांच्यो एंट्री एंटर करून मागीर बंद करचो पडलो म्हणून तो इशू आमी सोल्व केलो